टी शर्ट ऑडर करलए मीता जतना रेट छलै ओतनामे बात ओकरो कीमत भी अच्छासँ समय भी आबि गेल हमरातँ प्रोजेक्ट अच्छा लागै छै देखैमे छलै बहुत लूज छलै काज भी अच्छा लागै देखैमे भी अच्छा लगै आओर बहुत खराब तरीकाके पिन्हैमे भी नहि छलै कपड़ा भी सूती नहि छलै इसीलिए अच्छा नहि लागै देखैमे कलर भी अच्छा नहि ओकरा फीका कलर छै अच्छा नहि लगै छै देखैमे लेकिन समय आबि गेलै जाहि दिन पान देब वएह दिन सही समयपर आबि गेलै वएह अच्छा सामान नहि छै